کیا نمسکار یار تم کیا کام کروا رہے ہو ہم کو ہم کو آج رات تک کچھ بھی کر کے تیس وو روٹ آئی مین ہم کو بننا چاہیے کچھ کر لو اس کے لیے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں تم چاہے کچھ کرو تمہارے پاس لیبر تم پچاس لیبر لگاؤ کتنو لیبر لگاؤ آئی ڈونٹ کیئر تم کچھ بھی کر کے میرے آج روڈ بنا کے دو آج رات تک ہم کو چاہیے تو چاہیے ہم کو تو بھائی ہم کو کچھ نہیں پتا نا ہم جت جتنا کا ٹائم لیے مجھے اتنا ٹائم ہم کو چاہ رہا ہے تو ہم کیا کریں ہم کو ملا تھا دو مہینے کا ٹائم تو دو مہینہ نکل چکا ہے اب تو لاسٹ ویک چل رہا ہے تم ابھی تک کچھ کام نہیں کیے ہو تم کیا کر رہے ہو ایسے میں تمہارا کاؤنٹرکٹ تو چھینا ہی جائے گا اپنا تم کے ریٹ خراب کر رہے ہو ایسے کر رہے ہو ہم کو پیسہ کیسے نہیں مل پا رہا ہے ہم تم کو پورا سامان دیے ہوئے ہیں سب کچھ دیے ہوئے ہیں پھر بھی تم ایسے اتنا اتنا لیٹ لگائے ہو تو کیسے ہوگا کام میں کیسے اوپر جواب دوں گا بھائی تم ورکر کو تم لوڈ کراؤ تم زیادہ ورکر بلواؤ اپنے پاس تمہارے پاس دس ہے تم بیس بلواؤ پچیس بلواؤ ہم کو کچھ نہیں سننا ہے ہم کو کچھ دو آئی مین ایک ہفتے کے اندر پورا روڈ بنانا رہنا چاہیے اور رات تک ہم کو تیس فٹ روڈ پورا بن کے رہنا تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہم کو اوپر سے آڈر آتا ہے تو پھر ہم کیسے تو آڈر کو نہیں ہم ٹال سکتے ہیں دو مہیینہ ہم ٹالے ہوئے تھے دو مہینے کے اندر ایک ہفتہ لاسٹ ویک چل رہا ہے اب کیسے ہوگا نہیں بھائی میں نہیں رک سکتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا کیا ہے ریکوائنڈمیں بتاؤ تم بھائی مکس کرنے والا کچھ بھی تم کو لانا ہے تو میں تم کو دو ہفتے سے آئی مین دو مہینے سے تم کو کیوں کنٹیکٹ دیا تھا ہے تم میرا کام کر کے تم پورا فنش کر کے دو تم اس سے پہلے کبھی تم کچھ بولے اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی تم بولے ایسا ہم کو ایشو ہو رہی ہے ایسا پریشانی ہو رہی ہے تو میں اس کو اس ٹائم کرتا میں کچھ نہیں جانتا ہوں ہم کو رات تک کچھ بھی کر کے چاہیے تو چاہیے اگر نہیں ملا تمہارا کانٹیکٹ چھینا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں میں نے بولا نا آج رات تک بول دیا میں کچھ نہیں بولوں گا اس سے آگے جلدی کام کام ختم کرو ہم کو دوسرے کام میں جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک